بھارت کے گھروں میں کھانا بنانے کے لئے گیس سیلنڈر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ذریعہ ہے گیس سیلنڈر ایل پی جی لیکوی فائڈ پٹرولیم گیس سے بھرے ہوتے ہیں جو کہ فطرت میں انتہائی آتش گیر ہیں اِس طرح آپ کو اپنے گھروں میں گیس سیلنڈر کو استعمال کرتے ہوئے کچھ حفاظتی اقدامات کرنے چاہیئیں سب سے پہلے اِس میں سب سے پہلے تو آپ کو اِس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ گیس سیلنڈر لے رہے ہیں اُس پر آئی ایس آئی کا نِشان ہو یقینی بنائیں کہ آپ سیلنڈر حقیقی ڈیلوروں سے خریدیں بلیک مارکیٹ سے سیلنڈر نہ خریدیں گیس سیلنڈر کو ڈیلوری کے وقت قبول کرتے وقت اِس بات کے یقین بنائیں کہ سیلنڈر مناسب طریقے سے بند ہو جو اِس کی ٹوپی سے کسی طرح کا چھیڑ چھاڑ نہیں کرا جانا چاہیے مطلب سیل پیک ہونا چاہیے ایک بار میں ایک سیلنڈر کو جب آپ رکھیں تو اُس کی پوزیشن کو ایسے رکھیں کہ بالکل فلیٹ ہو یعنی کہ اُلٹا ٹیڑھا اور نیچے اِس طرح سے کرکے رکھیں یہی سا گیس سیلنڈر یوز کرتے وقت گیس کے پاس کچھ بھی آپ ایندھن جیسے پٹرول پلاسٹک وغیرہ کا استعمال نا کریں جس سے کہ آگ لگ سکتی ہے جب آپ گیس سیلنڈر فٹ کریں تو سروس مین سے فٹ کروائیں تاکہ اچھی طرح سے سیلنڈر فٹ ہوسکے کسی بھی حادثے کو روکنے کے لئے گیس سیلنڈر کو جب آپ یوز کرلیں تو اُس کو نیچے سے بند کردیں اُس کا ریگولیٹر بند کردیں تاکہ کوئی بھی آگ نہ پکڑ سکے جب آپ گیس سیلنڈر کو یوز کریں تو اُس میں دیکھیں کہ آپ ایسی چیزوں کا ایک دم بھنگار نہ کریں کہ وہ ایک دم بھڑک بھڑک دینے سے استعمال ہوں چولھے کو دیکھیں کہ اُس کے جو نوزلس ہیں وہ صحیح ہیں جو ُس کے سوئچ ہیں وہ صحیح ہیں یہاں تک کہ اپنے کمرے میں گیس سیلنڈر نا رکھیں کہ ایک الگ جگہ ہونا چاہیے سیلنڈرس رکھنے کے لئے گیس سیلنڈروں میں کھانا پکانے کو تیز اور آسان بنا دیا جا سکتا ہے اِس کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ اِس کی گیس سیلنڈر کی احتیاط نہیں کریں گے تو اِس میں آگ بھی لگ سکتی ہے